जी मुझे वो समय बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं शादी होकर नई नई आई थी और मुझे बोला गया था मुझे खाना बनाना बिलकुल नहीं आता था तो मुझे बोला गया था कि बहु तुम हलवा बनाओ तो मैंने सब मैंने मेरी मम्मी का देखा था तो मैंने स्टार्टिंग कर दी थी हलवा रवा वगैरह बनाई वो तो जो था कीचेन में नमक का और शक्कर का डब्बा एक जगह ही रखा था दोनों सैम थे तो मैं बातों बातों में नया नया सा माहौल था तो मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा या कैसा बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे तो क्या करें क्या नहीं वो सब सोच सोच में तो सब सही चल रहा था पर मुझे अचानक से पीछे से किसी ने आवाज दी और जब शक्कर डालने का उसमें समय आया तब मैंने शक्कर की जगह पे नमक का डिब्बा उठा लिया था और मैंने दो से तीन चम्मच शक्कर ये नमक डाल दिया उसके बाद में मैंने देखा कि अरे मैं तो नमक डाल रही हूँ तो मैंने उस चीज में मुझे बहुत टेंशन हुई तो मैं मैंने फट से वो जो मैंने नमक डाला हुआ था वो जब जो पूरी सामग्री थी उसको साइड में रख के फिर मैंने फट से दूसरा रवा वगैरह भूना उसमें फिर मैंने एक गंजी में पानी रखा और पानी में मैंने याद से फिर शक्कर का डब्बा लिया और फिर वो शक्कर उसमें खोला और बहुत अच्छी तरीके से उसमें घी वगैरह डाल के मैंने वो हलवा बनाया और फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं पर जब मैंने मेरे ससुराल वालों को जब दिया तो सब लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया और सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बोल रहे थे बहुत अच्छे से हलवा बनाया करके पर मैं तो मन ही मन में यही सोच रही थी कि कहीं अगर गलती से भी मैं मेरा वो नमक वाला हलवा चला जाता तो मेरे बारे में ये लोग क्या सोचते तो मैंने इस तरीके से मैंने ये चीज संभाल ली